हा हिकु दफ़े मूं अहिड़ी ड्रॉइंग ठाही हुई जंहिं में मूंखे ड्रॉइंग ठाहिण खां पोइ महिसूसु थियो त हिन में त गहरो राज़ु छुपियलु आहे अर्थ छुपियलु आहे मां हिकु दफ़े वेठे वेठे जेको मुंहिंजे दिमाग़ में आयो त हिकु मूं गांव जी ड्रॉइंग ठाही उनमें मां ईअं ॾेखारियो त हिकु सरोवरु हो तालाब हो उन तालाब जे पगडंडीअ सां रस्ते तां रस्तो ठहियलु हो मायूं जेके हुयूं उहे अची रहियूं हुयूं उन्हनि जे मथे ते मटकी हुई माना उनमां सरोवर मां पाणी भरींदे अचंदी रहियूं ऐं सरोवर के किनारे ते कुझु जेके मायूं हुयूं उहे कपिड़ा धोई रहियूं हुयूं ऐं ॿार होॾांहं पासे में सनानु करे रहिया हुआ ऐं इनखां पोइ अंदरि जामु परियां चङो मूं हुन में हिकु पाणीअ में ॿेड़ी तरंदड़ ॾेखारी हुई ऐं हिन पासे हिकु वण ॾेखारिया हुआ वण ते पखी चुम चेह चहाय रहिया हुआ ऐं हिकु पासे मूं नंढिड़ो घरु तमामु झोपड़ी वागुंरु ठाहियो उनमां अंदरां धुंआ निकिरी रहिया हुआ इहो मूं ठाहे जॾहिं पोइ ॾिठमि मां आराम सां त मूंखे उनमें एतिरो प्रकृतीअ जो ख़ूबसूरत नज़ारो ॾिसणु आयो भई भॻवान केॾो सुठो ठाहियो आहे ऐं ॻोठ जो जेको रहणी करणी ऐं शुद्ध पाणी ऐं हवा उन में सभु जीव जंतु पशु पक्षी तोड़े इंसान सभु प्रेम सां केॾो मज़े सां प्रेम सां रहियल आहिनि त उहो ॻोठ जो जीवन जेको मां पोइ महिसूसु कयो ॾाढो सुठो ऐं शानाइतो पिए लॻो